हेलो आपातकालीन चिकित्सा सेवा हिक सौ ॿ तां ॻाल्हायो था मां बर्लिंटन चौराहे यानि अशोक सिंगर चौराहे जे पासे में जेको मारुति सर्विस सेंटर आहे उतां ॻाल्हाए रही आहियां मूं हाणे हाणे ॾिठो त हिक लगभॻि पंजतालीहनि सालनि जो माण्हू सीने में खाॿे पासे तेज़ सूर ॿुधाए रहियो आहे पघर बि पिया अचनि ऐं ज़मीन ते पियो लुछे थो मूंखे लॻे थो त उन्हीअ खे दिलि जो दौरो पियो आहे कुझु बि ॻाल्हाइण जी ताक़तु कोन्ह अथस महिरबानी करे तुरंत एम्बुलेंस मोकलियो जीअं उन्हीअ खे फ़ौरनु मदद मिली सघे ऐं जिंदगी बची वञे महिरबानी करे थोरो जल्दी कयो